जोधपुर जिले में बहुत सारे खेल हैं मनोरंजन की गतिविधियाँ बहुत सारी लोकप्रिय हैं जैसे स्पोर्ट्स है स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारे बड़े बड़े मैदान बने हुए हैं हमारे यहाँ पर बरकतउल्ला खां स्टेडियम बन रखा है वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम भी होते हैं और जब प्रोग्राम नहीं होते हैं तो वहाँ पर लोग क्रिकेट है फुटबॉल है वॉलीबॉल है बहुत सारे स्पोर्ट्स के गेम्स सीखते हैं उसके बाद में रिपब्लिक डे होता है सबसे बड़ा हमारे रिपब्लिक डे को भी रिपब्लिक स्पोर्ट्स भी बना हुआ है रिपब्लिक स्पोर्ट्स का मतलब वहाँ पर सारे लोग कुछ भी अपना पसंदीदा गेम को जो घर में नहीं खेल पाते हैं उसको बाहर खेल सकते हैं और इसके लिए सरकार ने भी यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं कर रखी हैं बहुत बड़े बड़े मैदान बना रखें हैं और कुछ लोगों के लिए तो लोगों हर एक गली मोहल्ले के बाहर वहाँ पर गार्डन बना रखा है जिसे लोग और वहाँ पर एक्सरसाइज़ की मशीनें भी लगी हैं जिससे लोग घर पर नहीं अपने पार्क में आकर एक्सरसाइज़ भी कर सकते हैं और खेल खेलने के लिए जैसे कराटे हैं जूडो हैं ये सारी भी क्लासें लगती हैं लोग अपने बच्चों को वहाँ पर भी भेजते हैं और जूडो कराटे सिखाते हैं और भी बहुत सारी हैं जैसे डांसिंग है घूमर नृत्य है ये सारी चीजें लोगों को सिखाई जाती हैं बहुत सारे स्पोर्ट्स के भी हैं मेन तो स्पोर्ट्स का ज़्यादा चलता है